ہیلو وعلیکم السلام مجھے باہر جانا تھا جس کے لیے میرا فلائٹ جو ہے چار گھنٹے لیٹ دکھا رہا ہے ایسا کیوں تو اس کا پہلے انفارمیشن ہمیں دینا چاہیے تھا اب میں کیا کر سکتی ہوں مجھے لیٹ ہو رہا ہے مجھے بہت ارجنٹ کام کے لیے باہر جانا ہے آپ کو جو کرنا ہے کیجیے آپ ہمیں کوئی راستہ بتائیے کوئی دوسرا فلائٹ وغیرہ ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اسی کے بارے میں بتائیے آپ تو ٹھیک ہے آپ اس کے بعد میں ہمیں کچھ بتائیے میں تیار ہوں ٹھیک ہے السلام علیکم